اترپردیس میں ہیلتھ کیئر ڈیٹا اور معلومات جمع کرنے تجزیہ کرنے اور پھیلانے کے مختلف طریقے ہیں جو ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہاں اس پورے عمل کی کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں سرکاری ہیلتھ پروگرامس نیشنل ہیلتھ مشن آیوشمان بھارت اور دیگر حکومتی پروگرامس کے تحت ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے ہیلتھ سروے نیشنل فیملی ہیلتھ سروے ڈسٹرکٹ لیول ہیلتھ سروے اور ریپٹ سروے آن چلڈرن جیسے سروے اہم ہیں ہیلتھ کیئر سینٹررز اسپتالوں پرائمری ہیلتھ سینٹرز اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز سے روزانہ کی بنیاد پر مریضوں کی معلومات جمع کی جاتی ہیں ڈیجیٹل پلیٹفارمس مختلف ہیلتھ کیئر ایپس اور سسٹمز جیسے ای ہاسپٹل ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ڈیٹا جمع کرنے میں مدد دیتے ہیں ریسرچ اسٹڈیز مختلف ریسرچ انسٹیٹیوٹس اور یونیورسٹیز کی جانب سے کی جانے والی تحقیق ہیلتھ انڈکیٹرز جمع کئے گئے ڈیٹا کو مختلف ہیلتھ انڈکیٹرز جیسے شرح اموات بچوں کی صحت متعدی امراض کی شرح وغیرہ کی بنیاد پر تجزیہ کیا جاتا ہے سافٹویئر ٹولز ایس اے ایس ایس بی ایس ایس اور آر جیسے سافٹویئر ٹولز استعمال ہوتے ہیں جو اعداد و شمار کا تجزیہ کرنے میں مدد دیتے ہیں ریسرچ اسنسٹیٹیوٹس مختلف ریسرچ اسنسٹیٹیوٹس جیسے انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ اور یونیورسٹیز کے ذریعے ڈیٹا کا تجزیہ کیا جاتا ہے پالیسی ساز ادارے منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر اور دیگر متعلقہ ادارے تجزیے کی بنیاد پر پالیسی سازی کرتے ہیں حکومتی رپورٹس سالانہ رپورٹس اور ہیلتھ سروے رپورٹس جاری کی جاتی ہیں آن لائن پورٹلس حکومتی ویبسائٹس اور ڈیجیٹل پورٹلس پر ڈیٹا دستیاب ہوتا ہے جیسے ایچ ایم آئی ایس پورٹلس ریسرچ جرنل ریسرچ اسٹڈیز اور نتائج ریسرچ جنرل میں شائع کیے جاتے ہیں میڈیا اخبارات ٹی وی چینلز اور آن لائن نیوز پورٹلز ڈیٹا اور تجزیے کو عوام تک پہنچاتے ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر بنانے میں استعمال پالیسی سازی تجزیہ شدہ ڈیٹا کی بنیاد پر نئی ہیلتھ پالیسیز بنائی جاتی ہیں اور موجودہ پالیسی میں بہتری کی جاتی ہے وسائل کی تقسیم ڈیٹا کی بنیاد پر ہیلتھ کیئر وسائل جیسے دوائیں ویکسین اور طبی عملے کی تقسیم کو بہتر بنایا جاتا ہے ہیلتھ پروگرامس کی منصوبہ بندی مؤثر ہیلتھ پروگرامس اور مہمات کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کیا جاتا ہے جیسا کہ ویکسنیشن مہمات ماں اور بچوں کے صحت کے پروگرامز وغیرہ عوامی بیداری ڈیٹا اور تجزیے کی بنیاد پر عوامی بیداری مہمات چلائی جاتی ہیں تاکہ صحت کے مسائل کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے